नमस्ते सर

जी जी हमारे यहाँ कई मंदिर बनाकर रखा गया है जी ऑर्डर देने पर मंदिर दिया जाता है जी हमारा हमारे यहाँ एक से एक मंदिर है यहाँ पर जैसे आपको चाहिए वैसे यहाँ पर उपलब्ध हैं ठीक है जी पहले जैसे आप देख लीजिए इसको देखने बाद हर एक मंदिर का अलग प्राइज है ठीक है जी लकड़ी प्लाइ है और शुद्ध सागवन का भी लक लकड़ी है सब इसमें हाँ हाँ एक एक यह नही है कि शिकायत मिलेगा आपको ले जाने के बाद एक महिना दो महीने के बाद वह नहीं जाता है लकड़ी ख़राब हो जाती है ख़राब दे दिए नहीं तो ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी हमारे यहाँ और मंदिर में देखिए हर एक तरह की डिजाइन बनी हुई है और उसको कलर भी किया गया है लाइट की जो है इसमें देखिए पूजा करने क लिए आरती करने के लिए सब अलग अलग इसमें हर एक मंदिर में बनाया जाता है लेकिन यह मंदिर हटकर है इस मंदिर का जो प्राइस होगा डेढ़ हज़ार या दो यह देखिए यह डेढ़ हज़ार से लेकर यहाँ से इस्टाट है चार हज़ार तक इसमें सारे मंदिरों में ए एक हज़ार से डेढ़ हज़ार तीन हज़ार चार हज़ार यहाँ पर अलग अलग प्राइज़ है जैसे लोग कस्टमर लोग देखते हैं पसंद करते हैं उसका उसी हिसाब से प्राइज़ होता है ठीक है तो जी लाइट लगा लाइट की व्यवस्था है ठीक है छोटे छोटे बल्ब है जो चारों तरफ लगाया गया है देखने में सुंदर लगेगा रात को अगर आप जला देंगे तो इतना अच्छा लगेगा मंदिर में बहुत सुंदर लगता है मंदिर कलरफुल लाइट है इसमें नहीं नहीं यहाँ पूरा अच्छी तरह से बना हुआ है मंदिर और एक से एक डिजाइन की हैं मंदिर यहाँ पर अब उसको कलर किया गया है अच्छे से हाँ हम लोग की दुकान यह यहाँ जी जी डिजाइन पड़ी है हम लोग यही कम करते हैं और वह अच्छे अच्छे से करते हें आज तक जो भी ले गया है कोई शिकायत नहीं आई इसमें ठीक है सर तो आप भी देख के ले लीजिए अच्छा है आपको आपको पसंद आए तो ले लीजिए नहीं पसंद आएगा तो भी हम कोशिश करेंगे कि आप ले लें जी

नहीं नहीं सर ऐसे बात ठीक है सर नमस्ते सर जी धन्यवाद